मां जॾहिं नन्ढो हुयुमि त मां चित्र ठाहियो उहो शहीद हेमू कालाणीअ जो ऐं मां उन सां ॾाढो कुझु महिसूसु पियो करे सघां असांजो शहीद हेमू कालाणी जी जेका आखाणी ॿुधी उन सां ई मां प्रभावित थी करे मां उन जो चित्र ठाहियो ऐं हुन ते मां हिकिड़ी नाटक बि कयो पाण कयो उन में मां शहीद हेमू कालाणी ठहियुमि हुन चित्र जो मुंहिंजे अंतर मन ते इहा प्रभाव पयो की मां उन एक्टींग करण जी इच्छा ज़ाहिरु कई ऐं उन ते एक्ट कयो बि ऐं अजु ताईं मां उन ते एक्ट थो कयां और उहो चित्र जेको मां नन्ढपण में ठाहियो हुउमि उहो अॼु बि मुंहिंजे स्कूल में कंहिं भित ते टंगियल पयो आहे